रानस्राव एबा जोबोद गाज्रि बोथोरनि समाव नोंथांनि लाइफांफोरखौ नोंथाङा माबोरै जोथोन लायो बिनि फिननाया जागोन रानस्राव बोथोराव आङो बिफां लाइफां फोरखौ गिबियावनो आङो बिफां लाइफां खौ सानदुं दायरेक्ट थोंजोङै साननि रोदाया नांनायनिफाय आं बिखौ जानगाराव दोननो नाजायो दोनो जाहाथे बे साननि रोदाया फैनानै बिफांफोरखौ गाज्रि खालामा बेनि थाखाय आरो मा खालामबावो आङो बेयाव आङो फुं आरो मोनाबिलि समाव दै लुनानै होयो एफा एफा बाराद्राय नङाबाबो एफा एफा लुनानै होयो आरो मा खालामबावो आङो बेखौ जुदि आंनि बिफांआ जुदि साननि थोंजोङै नांनाय एबा लांदां जायगायाव अब्ला बे बिफांफोरखौ आं मा खालामो बेनि गोजौआव हानायमानि आङो गोथां गाबनि बै माबाखौ सिखौ गोजौआव होनानै होनो होयो आरो बेबादिबो आङो राहा लामा बानायनानै लायो बेनि अनगायैबो आङो मा खालामबावो गुबुन बिफां ताब आव गायनाय गुबुन बिफां एसे बिनिफ्राय देरसिन बिफांखौ बेनि साखाथियाव दोनफैयो जाहाथे बै बिफांनि सायाया बै सान्दुं नांनाय थोंजोङै नांनाय सान्दुंनि बिफांआव जाहाथे साया होनो होयो बेनि थाखाय बेबादिबो खालामो आरो बेयाव माब्लाबा माब्लाबा आरो उपाय गैथाराबा मा खालामो राहा लामा गैथाराबा मा खालामबावो आङो पाइबाव टेपनिफ्राय बै दै गग्रा नालानिफ्राय पाइबखौ जरायनानै होनानै बेखौ ज्रि ज्रि दै बोहैनानै थानाय बादि थानाय बादिबो बिखौ बानायनानै होयो जाहाथे बे हाया रानस्राव थारनायनिफ्राय एबा रानखांनायनिफ्राय रैखा मोननो हायो बेबादि खालामनाय जायो आरो बेबादिनो राहा लामा खालामो आरो हानाय मानि आङो मा बै बिफांनि सेराव बिफांनि गुदियाव आङो माखासे दालाइ बिलाइ गोरान बा गोथां बेबादि बिलाइफोरखौ माने हानि सायाव बे बिफांनि सेर सेर हायाव बनानै होयो जाहाथे बै दुंखावनाया सिदायै नांफैया एबा साननि रोदाया सिदायै नांफैया बिनि थाखाय आरो दा बेफोरबादिनो आङो माखासे राहा लामाफोरखौ लायो आरो जाहाथे बिफांआ बिफां लाइफांफोरा बांद्राय रानस्रेमनानै रानलाङा एबा गाज्रि जालाङा बेनो